حکومت شہریوں کو بینکنگ کے معاملے میں آسانیاں دینے کے لیے بہت ساری اسکیمس بناتی ہیں تاکہ بینکنگ سسٹم کو آسان بنایا جا سکے اور لوگوں کو بھی آسانی ہو جیسے پینشن اسکیم پینشن اسکیم کو آج کے دور میں بہت آسان بنا دیا گیا ہے بڑھاپے میں یہ اسکیم لوگوں کی بہت مدد کرتی ہیں سیکنڈ لو انٹرسٹ لون حکومت شہریوں کے لیے کم انٹرسٹ پر قرض دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے کام کو کر سکیں تیسرا گولڈ لون اگر کسی عورت کے پاس سونے کے گہنے ہیں تو وہ ان ان پر بھی قرض لے سکتی ہیں سوشل سیکیورٹی کارڈ یہ بھی حکومت کی ایک اسکیم ہے اور اس سے شہریوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے